ہیلو گڈ ایوننگ جی جی ملٹی کار شو روم سے بول رہا ہوں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی جی مرسڈیز کا شو روم ہے بتائیے ہلو ہلو جی سر آ میں بتا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ماڈل نمبر بتائیے اس کا جی جی جی جی جی جی موجود ہے ہمارے پاس سر اس کے پرائس ڈیڑھ کروڑ روپے کی پڑے گی سر آپ کو یہ جی جی جی سب سب سب کچھ لگا کر سر اس میں آپ کو بلیک کلر مل جائے گا ہمارے یہاں آپ کو پیلا کلر مل جائے گا مہرون کلر مل جائے گا اور نیلا کلر مل جائے گا سر ابھی تو سر ہمارے پاس موجود نہیں ہے پرپل کلر لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو دو دن ویٹ کرنا پڑے گا ہاں کیونکہ پھر ہمیں وہ وہ اسپیشلی آپ کے لیے ہاں آپ کے لیے بنوانا پڑے گا نا اسپیشلی نہیں سر نہیں ہم آپ کو اسی اسی میں کرا دیں گے سر اس میں ڈاؤن پیمنٹ آپ کو کم سے کم پچاس لاکھ روپے دینے پڑیں گے پچاس لاکھ روپے کا چیک ہمیں دینا پڑے گا نہیں سر چیک دینا پڑے گا آپ کو

نہیں نہیں سر وہ ہماری کمپنی کی پالیسی میں نہیں ہے آپ کو مطلب یہیں پر ہماری برانچ میں آ کے آپ کو ہمیں چیک سبمٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جناب بہت بہتر ہے تھینک یو ویری مچ